हॅलो स्विगी हांवे ऑर्डर केल्ली ऑडर केल्ले अन्नपूर्ण फूड हातून हॉटेलांत त्यो हय धा धा वॅज थाली आनी धा नॉनवॅज थाली एक डझन पॅटीस वॅज पॅटीस

आं हां ना अजून येवंकना ताका लागून कॉल केल्लो हय हय हय ट्वॅल्व थर्टी म्हणल्यार पावता म्हणून सांगलेले आतां ऑलमोस्ट वन थर्टी जावपाची येयली न्हय सो वन आवर जावपाचो आयलो कमीच कमी ताका लागून कॉल केल्लो हय जेवणाचो वेळ जालो न्हय सो अजून येवंक ना काय किद्याक लागून वेळ जालो म्हणून विचारपाक केल्ले कित्याक गॅस्ट येवचे आसले तेंचे खातीर ताका लागून लास्ट टायम बी एक ऑर्डर केल्ले इमिजियेट हारून टायम टू टायम दिल्ले हे टायम कित्याक लेट जालो म्हणून हय विचारपाक केल्लो हय हय हय हय हय कितल्याक म्हणल्यार येतले आं विचारून सांगता हय हय तें ओके किदें ना म्हणटा आं हां ना बरें पॅटीस ते कॅन्सील कर आनी दुसरें किदें आसा दुसरें किदें आसा हय सामोसा हय जाता जाता फ्रेश उरतले न्हय हय हय हय आनी तेंच्या बरोबर चिटणी बी किदे सांबार हय हय जाता जाता जाता हय जाता जाता जाता हय सो ते तेंचे रेट किदें आसा तें मातशे हय आं बरें हय तें मातशें पळय कित्याक पॅटीस आनी सामोसा दोनीचे रेट डिफरंट उरता आसतले न्हय सो ते पळय आनी मात्शे म्हाका सांग हय आं बरें बरें बरें हय हय हय टोटल म्हाका परतून धाडटा न्हय हय हय हय हय आं ओके बरें बरें बरें मात्शे बेगीन हाडपा प्रयत्न करा ओके थँक्यू आं